ہاں میں پینٹ کرتا ہوں پینٹنگ کرتا ہوں میرے اسکول میں پینٹنگ کیا کرتا ہے میں آرٹس بناتا ہوں اس میں میں پھیمس ہو گیا تھا اس میں پھیمس ہونے کے بعد مجھے پرائز ملا تھا پرائز میں کچھ ایسا تھا کہ مجھے دیکھنے کے بعد مجھے بہت اچھا لگا دیکھنے اور اس پرائز کو میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھر لے آیا اس اس میں اس پینٹنگ نے مجھے اور حوصلہ دیا ٹیچر لوگ نے سر جی نے اور میرے استاد نے اور پینٹنگ کا جو ہوتا ہے میں پینٹنگ اور اچھا بناؤں اور اچھا بناتے رہو اور اس سے بھی مطلب حوصلہ بڑھے گا میں پینٹنگ کا ان سب سے پینٹنگ کا سب سے بنانے کا بنانے کا نام میرا ہی تھا جہاں تک کہ بناتے بناتے میں پھیمس ہو گیا تھا فیمس کر دیا گیا تھا میرے دوست نے ہم ایک نمبر پر آئے تھے پینٹنگ کا کام کرنے میں ہم ایک نمبر پر آئے تھے اور مجھے فیمس کر کر دیا فیمس کرتے کرتے مجھے ایک نمبر پہ آ گئے تھے میرے دوست نے بھی کہا جو ہے تم بہت آگے بڑھوگے اور میرے سے ایسے کام کرتے رہو بہت آگے تم بڑھوگے پینٹنگ کا اور میں ہر جگہ کیا تھا ہر اسکول ہر اسکول ہر ہر بھیڑ بھاڑ بھڑکے میں بھی کیا تھا میں نے جہاں پر لوگوں کی عوام ہوتی ہے وہاں پہ بھی کیا تھا میں نے اور ہر ہر جگہ ہر وقت جہاں بلاتا وہاں کر دیتے تھے یہ پینٹنگ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کرنے میں پینٹنگ کا پینٹنگ کا دیکھنا پینٹ کرنا پینٹنگ کا کام کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے بہت پسند تھا مجھے بہت اچھا لگتا تھا اس لیے مجھے پینٹنگ کا کام اچھا اچھا کرنے میں مزہ آتا تھا اور مجاک آتا تھا مزہ آتا تھا جس میں پینٹںگ میں سب سے ایک نمبر پر سب سے اول نمبر پر ہمیں تھے جہاں پر پینٹنگ سب سے اچھی سب سے خطرناک سب سے مست سب سے بڑھیاں بڑھیاں ہم بناتے تھے بناتے بنانے بنانے میں مجھے بہت مزہ آتا تھا اور دیکھنے والے کو اچھا لگتا تھا اور مجھے بھی اچھا لگتا تھا جب کوئی دیکھتا تھا تو مجھے اور اچھا لگتا تھا کہ اور اس سے بھی اچھا بناؤں اور اس سے بھی اچھا بناؤں جہاں تک کہ اس سے لوگوں کو ان لوگوں کو اچھا لگے دیکھنے میں اور مجھے اور سب حوصلہ دے اور پرائز دے جہاں تک کہ اچھا لگے اور لوگ بولے اور بناتے رہیے اور اچھا بنائیے اور میں اور میں نے اچھا بنایا بناتے بناتے میں نے اور اچھا اس میں سیکھ گیا اور سیکھتے سیکھتے اور اچھا بنا دیا پھر بنانے لگے تھے